ہیلو ٹریول ایجنسی ہم نے آپ کے یہاں ٹیکسی بک کی تھی ڈرائیور کو صبح آجانا چاہیے تھا پر وہ ابھی تک آیا نہیں ہے جی میں اور میرے اہل خانہ صبح سویرے سے ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا ہم نے اسے کال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا ہے جی آپ پتہ کر کے بتائیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے یا اس کی جگہ دوسرا ارینج کریں جتنی جلدی ہوسکے ارینج کریں جی ٹھیک ہے جلد از جلد ارینج کریں ہمیں ویٹ نا کرنا پڑے ہم پہلے سے زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں جی بہت شکریہ